تلنگانہ میں پیدا ہونے والی بڑی فصلیں ہے جیسے چاول اور ترکاری اور ہمارے تلنگانہ میں بہت سارے مویشی کاروبار بھی چالو ہو چکے ہیں جہاں سے ہم بکرے مرغی وغیرہ خرید سکتے ہیں اگر آپ کو کسی مویشی یعنی مرغی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم پوٹری سے آج کل بھی ایک نیا اسٹارٹ ہو چکا ہے تو وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور بہت سارے ہمارے پاس چاول بھی اگتے ہیں جس کی طرف سے ہمیں بہت کاروبار میں فائدہ ہوتا ہے اور حکومت بھی ہمارے کسانوں کو اس کے لئے بہت مدد فراہم کر رہی ہے